हा मुंहिंजो सिलाई कंदे समय कमु ख़राब थियो आहे छोकी मां ग़लति कटिंग करे छॾी हुई मुंहिंजो जेको नाप हुओ त उहो नाप जे हिसाब सां मां थोरो हुन खे वधीक डिज़ाइन ॾियण जे चकर में छोकी मां मोबाइल मां ॾिसी करे सिखंदी आहे त मां नयों डिज़ाइन ट्राए करणु चाहियां पई त मां जॾहिं हुन जो डिज़ाइन कटा पई त उहो थोरो सो मूंखों ग़लति थी वियो त उहो ग़लति कटिजी वियो त मूंखे मतिलबु इलाही प्रोब्लम अची वई छोकी डिज़ाइन ख़राब थींदो वियो कपिड़ो ग़लति कटिजो थो वञे त वरी हुन खे ठीकु करिणो थोरो मुश्किल थी वेंदो आहे छोकी जेको डिज़ाइन असां सोचे करे कटूं था पोइ उहो डिज़ाइन त न ठही सघंदो आहे और ॿियो कोई डिज़ाइन सोचण लाइ बि वरी टाइम खपे जे जेके पंहिंजे मन जो न ठहींदो आहे त वरी उहो सुठो बि न लॻंदो आहे असांखे त हाणे वरी जॾहिं असां कुझु सिबू था त पाण सिलाई कयूं था त दिलि कंदो आहे की पंहिंजी पसंदि जो सिबी करे पायूं और पंहिंजे पसंदि जो ई डिज़ाइन हुजे पंहिंजी पसंदि जो डिज़ाइन न ठही पवंदो आहे ठहींदो आहे या ग़लति कटिजी वेंदो आहे त वरी मनु ख़राब थो थी वञे त हाणे वरी उन खे ठीकु करण लाइ बि मां उन में ॾिसी करे भई पंहिंजो लॻाए सोचे करे सम्झे करे पोइ मां हुन में ॿियों डिज़ाइन विधो उन खे ठीकु कयो मूंखे इलाही टाइम लॻी वियो मुंहिंजो इलाही मथो ख़राब थी वियो सोचण में की मां हाणे छा कयां हिकु बार त मूंखे लॻे पियो की मुंहिंजो लटो जेको आहे उहा ख़राब ई थी वियो आहे हाणे मां छा कयां इन खे फिटी कयां त वरी न मां हुन खे रखी छॾो ॿ ॾींहं लाइ त मां हुन खे रखी छॾो छॾे छॾे त वरी मां वरी सोचा वेही करे की मां इन खे कीअं ठीकु करे सघंदी आहियां मां इलाही सोचियो वरी मां इलाही डिज़ाइन ॾिसा यूट्यूब में मां अलॻि अलॻि डिज़ाइन ॾिसण में पंहिंजो दिमाग़ लॻायां उन में की मां छा करे सघंदी आहे पोइ ईअं करे सोचे करे पोइ मां इलाही पहले त पहले इलाही परेशान थी वई वरी मां हुन खे ॿ ॾींहं लाइ रखी छॾियो वरी मां थधे दिमाग़ मां सोचियोमांसि त मूंखे सम्झ आहियूं की असां हीअं करे हिन खे चेंज करे सघंदा आहियूं भई हिन जे पाण ठाहे पाण मतिलबु पाइण लाइ हीअं ठाहे सघंदा आहियूं त मां हुन करे हुन खे चेंज कयो वरी हुन खे ठाहे ॾिसो जीअं मां सोचियो डिज़ाइन ट्राए करे की शायदि ठही वञे सुठो त जॾहिं उहो ठही वियो त इलाही ठ सुठो ठही वियो त हीअं हीअं कई बारी सामिनो मतिलबु समस्या जो सामिनो करिणो पवंदो आहे हीउ कई बारी थी वेंदो आहे असां खां त मुंहिंजा इहे ई अनुभव आहे की जेको सोचियो आराम सां थधे दिमाग़ सां वेही करे कटू त सुठो ई सिबंदो